हैलो में एक्चुअली माऊंटेन गाईडर बोलदी

हैलो माऊंटेन गाईडर बोल्ला नी ऐं कल्ल अस माता वैष्णो चलगे ते उद्धर तुस एह् इन्ने दस्स बजे आई जायो अस दौनें किट्ठे चलगे उद्धर बड़ियां अच्छियां प्हाड़ियां न ठीक ऐ ठीक ऐ